बोलैत छी हमे आएल छी बाहर से हँ तऽ कोन देबता छै कोन मोहम्मदपुर कै गो नाम छै की छै बोलू हम घूमे ले आएल छी कै गो देबता छै कतऽ कतऽ छै

हमे चाहैत छियै राम भगबान छै कि कृष्ण भगबान छै कि की

आओर बिशेष बोलू कै गो नाव छै से तऽ कहू बोलू जल्दी जल्दी ओ ओ तऽ पोखरि छै नहेबै धोएबै आ पूजा पाठ होइत छै ओ आओर बोलू अच्छा आन जान आओर अच्छा माङ्गै छै तऽ की सब दै छै तऽ अच्छा देबताके कोनो कोनो देबता से जे माङ्गतै से दै देतै अच्छा कोनो कबुला पूरा भए सकैत छै अच्छा बढ़िआँ छै अच्छा छै ने चिड़ियाखाना हँ जाए लऽ चाहैत छी देखबै बोलू हँ बढ़िआँ छै तब ने दूर दूर से लोग आबैत छै

हँ तऽ जेनाइ छै